یہ مشرقی دہلی میں جو دستکاریاں ہوتی ہیں وہ الگ الگ طریقے کے آرٹ کی شکلیں ہیں دستکاریوں میں لوگ لکڑی کا کام بھی کرتے ہیں اور اس میں ہاتاڑی کا کام بھی ہوتا ہے کپڑوں پہ بنائی وغیرہ کی جاتی ہے سوئٹر وغیرہ جیسے وہ بنتے ہیں یا کپڑوں پہ کڑھائی کی جاتی ہے تو اس میں لوگ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کام کرتے تھے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے پھر وہ وہی کام پوری زندگی کرتے تھے پھر ان کے بچے بھی وہی کام کرتے تھے اس طرح پیڑھی در پیڑھی یہ کام آگے بڑھتا ہی رہتا تھا اور اس میں دستکاریوں میں لوگ جو ہوتے ہیں اس کی بہت اہمیت بھی ہوتی ہے ہاتاڑی کے کام کی اور یہ تاریخی بھی ہوتا ہے زیادہ تر لوگ فرنیچر پہ اپنا کام کرتے ہیں پھول پتیاں بناتے ہیں فرنیچر پہ دہلی سائڈ میں یا اولڈ دہلی سائڈ میں یہ سب ہوتا ہی ہے یہ ووڈ ووڈنگ کا کام جو ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے امبرائڈری کا کام ہوتا ہے امبرائڈری میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گولڈن کام کرتے ہیں نگوں کا کام کرتے ہیں یا پھر ہتاڑی کا کڑھائی مشین کا کام ہوتا ہے یہ پیڑھی در پیڑھی چلتا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں